दरभंगामे जे लोक खेती करैय गिरहत आदमी जे खेती कयलक तऽ धानके फसल कयलक धानके ओकरा की कयलक जे उपजाकऽ ओकरा धानके उपजेलक तऽ चावल बनाकऽ चावल बनेलक किछु अपनो खाइ लऽ राखि लेलक किछु बेचियो लेलक मार्केटमे बेचियो लेलक गहुमोके फसल भेल पीठेपर मे गहुम भऽ गेल तऽ पानि बारिश भेल तहन तऽ उपजा भेल आओर नहि बारिश भेल तऽ उपजा नहि भेल मोटरसँ लोक पटेलक पानिके साधन तऽ नहि मोटरसँ पटेलक लोग तऽ पटेलक तऽ ओ अथीसँ अथीसँ पटेलक होंडासँ पटेलक तऽ ओइमे दू सए रूपैये घण्टा कए देलक अढ़ाइयो सए रूपैये घण्टा कए देलक खेतमे दू कट्ठा नहि पटल गोटेमे तीन कट्ठा नहि पटल खेतक उपर यऽ जेहन खेत रहत से तै गुणे होयत तखन अहाँके से गहुम बााओग करत तऽ से गहुम बाओग करत पीठपर मे फेर गहुम बाओग करत फेर गहुममे साग सब्जी भए गेल साग सब्जी भए गेल ओइमे राइके बाओग कए देलक काते काते गिरहत लोक राइयो दए देलक बीचमे देलक तऽ लोक कहलक गहुम नोकसानी भए जायत गिरहत लोगके तऽ लगता बेसी लागि जाइ छै तऽ ओइ लगता दुआरे लोक कातमे राइयो दए देलक तेलोके काज भए जाइ छै कनी सागो सब्जीके भऽ जाइ छै तै दुआरे लोग चारू भाग देलक से राइ बीचमे गहुम दए देलक ओइमे बथुआ साग अर जे बहुत आदमी बच्चा सब तोड़ैयो लअ चलि गेल तोड़ि लेलक गोट सब अपनो भेल लोक तोड़ि लेलक ठण्डा समय रहल मौसम तऽ लोक माल रखने यऽ तऽ मालो लए लोक उखारि कऽ आनि लै यऽ बहुत आदमी बहुत गिरहत एहन रहैय जे कहैय जे हम लोकमे किएक जायब केओ बात कहत अपने अग अगबसँ कतौ बाओग कए लेलक अपनामे सँ घास बाओग कयलक माल जे रखने यऽ तऽ घास बाओग कयलक ओ घास काटिकऽ देलक ओ घास आओर खुयेलक ओइसँ दूध आओर दुहलक खियेलक पीयेलक मालोके दुधो दुहलक